अइठाम एक आठ दिनपर एगो दस टकिआ जमा करै छै लोक सब आओर ओहीमे कर्जा लेलक जे दस हजार पाँच हजार ओइसँ फाजिल तऽ नहिए दै छै तकर बाद ओ अथी करै छै किस्त जमा करै छै ओहो आठे दिनपर नहि होइ छै एक लाख ककरो पास भेल ककरो तीस हजार ककरो साठि हजार ककरो बूरिये गेल लअ के जे भागि जाइ छै नहि दै छै त उ जे सब बारह आदमी अय ओकरे देबऽ पड़ै छै ओकरोवला इहे सब चलै छै हमरा सबके वशमे तऽ चरखा कटाइ छलै चरखा कटायल ओ आठ एक महीनापर चाहे पन्द्रह दिनपर अढ़ाइ सए ग्राम जे भेल तऽ अथी खादी भण्डारमे गेल ओ जकरा मोन भेल से ओ गरीबी छलैए कियो चद्दर लेलक केओ धिया पुता लेल पैजामाके कुर्ताके कपड़ा लेलक केओ सीरकके खोल लेलक केओ रजाइके खोल लेलक हमरा सबके से छलै आब सब केओ ट्यूशन पढ़बै छै केओ अपन प्राइवेट इसकुलोमे पढ़बै छै केओ घरोपर पढ़बै छै इहे सब करै छै ओ लोन तोन पास कयलक घर दुवारि बनेलक अपन छोट मोट बिजनेस कयलक इसब करै छै हमरा सबके तऽ किछु कोनो उपाये नहि छलैए चरखा छलै हँ एगो चरखा छोरिके आरो किछो नहि तऽ चरखा कटलहुँ आब अपन लोक सब दस पाँच बच्चा लऽके घरोपर पढ़बै यऽ इसकुलोमे प्राइवेट पढ़बबै यऽ सरकारी जकरा छै से सरकारियो इसकुलमे पढ़बै यऽ आओर हमरा सबके तऽ कोनो अकिले नहि छलैए किछो नहि